कानूनी ब्यवस्था जे यऽ पक्षपात के दुआरा ही हइये जबकी कानूनी परक्रिआमे पैसाके लेल सारा ब्यक्तिके खरीदल जाइत छै ओकीलके हाकिमके जजके मजिस्ट्रेटके पैसाके दुआरा ही खरीदल जाइत छै एहि खातिर कानूनी ब्यवस्था भी छै सही ढङ्गसँ नहि भए रहलैए तऽ सारा चीज कानूनी परक्रिआ पैसाके बल पर ही हइ छै जेकरा पास पैसा यऽ ओकर कानूनी परक्रिआ ओकरा पक्षमे जजमेंट देत हमरा पास पैसा नहि यऽ तऽ हमर जजमेंट नहि भेल एहि खातिर जमीन सम्बन्धी हमरा सभके बहुत केस मुकदमा लड़लहुँ लेकिन कानूनी परक्रिआ ब्यवस्था पक्षपात के दुआरा ही हइ छै एहि खातिर जिमहर आइकाल्हि पैसा छै खर्च छै हुनके तरफ कानून भी छै हुनके साथ सारा ब्यवस्था छै सारा आदमी छै एहि लए कऽ हमसभ बहुत दिक्कतसँ कानूनी परक्रिआमे लड़लहुँ केस मुकदमा लड़ैत हुए भी पैसाके दुआरा हाकिमके खरीद लेल जाइत छै ओकीलके खरीद लेल जाइत छै जिमहर सामर्थ्य छै उमहर काज हइ छै हूँ सामर्थ्य बलाके ही गाँव समाज कानूनी ब्यवस्था सभ हुनके पक्षे हइ छै एहि खातिर हमसभ बहुत परिआस कयलहुँ यऽ जमीन सम्बन्धी केस भी लड़लहुँ पञ्चायतके द्वारा भी लड़लहुँ कानूनी परक्रिआ भी गेलहुँ कोर्ट कचहरी भी गेलहुँ लेकिन हर मुद्दा पर ही पैसेके ही जग यऽ पैसे ही के परक्रिआ से सारा काज